जय झूलेलाल दादा दादा तव्हां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मां कस्टमर सर्विस खां पिया ॻाल्हायो हा दादा दादा मूंखे ईअं आहे की असांजे घर जो लाइट जो बिल ॾाढो वधीक अचण लॻी वियो आहे त तव्हां कुझु अहिड़ो कयो जो असांजी बिल थोरो सही अचे घर जो ॾाढो वधीक बिल अचणु लॻी वियो आहे तहां असांजे इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ़ जे चेक करे हिकु बार ॾिसो की छा परेशानी आहे जंहिं जे कारणु असांजो बिल बिजलीअ जो बिल वधीक पियो अचे जय झूलेलाल दादा